हैलो एकटा इंडक्शन चूल्हा अनलहुँ एहिमे तऽ बड़ा बढ़िआँ छै सभ चीज़ अयँ चाय बनाउ या भात बनाउ या आर जे किछु भी बनाउ सभके बटन अलग अलग देल छै अच्छा आर बड़ा जल्दी चूल्हासॅं गैसवला चूल्हासॅं जल्दी ओहि पर दूध बनि खोलि जाइ छै चाय बनि जाइ छै ई तऽ बहुत सुन्दर अइ ई तऽ लेकिन वएह बिजली जे रहै छै तहन तऽ बड़ा ठीक यऽ बिजली नहि यऽ तहन तऽ कनि दिक़्क़त होइ छै आर सभसे बढ़ियऑं तऽ बात ई छै जे ओहिमे ने पाक़य छै ने ई होइ छै आर बरतनो नहि कारी होइया बुझलियै ई तऽ बहुत नीक यऽ लेकिन ख़ाली वएह छै जे ओकर शीशा जे ऊपरवला छै ने ओकराटा बचाके राखिऔ ओ गरम जहन बनेलिये तऽ ओकरा ठंढासॅं पानि तानि नहि दियो ओहिमे नहि तऽ ओ ख़राब भए जायत आर जे मोन होइया से बनायकऽ खाइतत रहू आ हम तऽ कहबै जे कि ओकरो कहियो लै लय ला हँ बड़ा सस्ता आर बड़ा समयक ओ गैसवलासॅं बेसी बचत करै छै ठीक छै ने